हमारा पसंदीदा पक्षी मोर है और स्थान हमारा जो है ग्राम पंचायत बाहर गाँव के एक पेनी है वहाँ पर है जो हमारा जब कभी भी हमें कोई टेंसन परेशानी या कोई घर पर परेशानी बिजली बिल की टेन्सन या पानी की टेन्सन या पैसों की टेन्सन या बीमारी की टेन्सन

कोई आने जाने में टेन्सन ऐसी कब जब कोई परेशानी या स्थिति आती है तो मैं मेरी यादगार पक्षी मोर है तो पेनी पर जाकर के सारी टेन्सन सारी दिक्कत सब भूलकर मैं वहाँ पर उस स्थान पर जाकर के अच्छी हवा वहीं पर तालाब है जिसमें तालाब की में भरा हुआ पानी ठंडी हवा पेड़ों की निकल हवा इन सभी चीज़ों को सारी टेन्शनों को भूलकर मैं वहाँ पर अपने शरीर या टेन्सन को दूर कर मैं वहीं पर काफ़ी समय व्यतीत करता हूँ जोकि हमें वहाँ पर जाकर के बहुत ही शरीर को आराम मिलता है उस स्थान पर देखा जाए तो कोई भी इंसान चला जाए तो उसको आराम मिलता है क्योंकि वहाँ पर मोर पक्षी रहते हैं और मोर पंछी कभी कभी वहाँ पर नाच भी करते हैं इसीलिए हमें मोर का पंछी पसंद है और जब हवा बढ़िया चलती है ठंडी तो मोर अपनी मस्ती में नाचते हैं और सुरीली आवाज गुनगुनाते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है सारी टेन्सन सारी परेशानी मोर का नाच देखने वा मोर के गुनगुनाने से ही सारी टेन्सन परेशानी यूँ ही दूर हो जाती हैं इसीलिए मैं जब कभी भी कोई दिक्कत या कोई भी परेशानी पारिवारिक या शारीरिक या सामाजिक ऐसी कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है बीमारी बिजली बिल देना है या कोई अन्य टेन्सन सभी परेशानियों को भुलाने के लिए मैं गाँव के ही अपने बाहर गाँव के ही अपने एक जगह है पेनी वहाँ पर जाकर के सारी टेन्सन और परेशानी को भूलकर वहाँ पर ताजी हवा और मोर की चहचहाहट गुनगुनाहट मोर का नाचना बहुत ही हमें अच्छा लगता है जोकि सारी टेन्सन दूर हो जाते हैं मोर ऐसा पक्षी है जो सभी ज़्यादातर लोगों को पसंद है मोर नाचता हुआ कोई भी इंसान वहाँ पर गुजरे तो एक बार देखेगा जरूर मोर को क्योंकि मोर राष्टीय पक्षी है इसीलिए सभी को मोर पसंद भी है हमें तो भई ज़्यादा देखा जाए बहुत ही पसंद है मोर का पक्षी